तुमच्या मता प्रमाण बरो शिक्षक कोण म्हज्या मता प्रमाण बरो शिक्षक हो विद्यार्थ्यांची प्रगती करपाच्या दृश्टीन जो विचार करता तो आसता फक्त विशय शिकोवन काम जायना भुरग्यांक बऱ्यो संवय आनी बऱ्यो बऱ्या विचारांची लागण जावप गरजेची आसता जाल्यार जो शिक्षक ह्या गोश्टींची काळजी घेता तो म्हज्या मतान बरो शिक्षक